हेलो ओला कैब एजेंसी से बोल रहे हो भैया भैया ड्राइवर को मास्क पहनने के लिए कह बोलना चाहिए था आपको कोरोना चल रहा है कोविड है इस वजह से सबको ये साँस के जरिए फैलता है आप ड्राइवर को इतना तो बोल दीजिए से की मास्क पहने पैसेंजर है उसमें बैठेगा तो ड्राइवर को अनकंफर्टेबल महसूस करता है ड्राइवर मास्क पहनेगा तो पैसेंजर भी अपना ठीक रहेगा अपना स्वास्थ बनाए रखेगा पैसेंजर भी मास्क पहन कर आता है और कोविड में ये अपनी सीटें वगैरह हैं रोज इनको धुलवाइए ये गंदगियाँ हो रही हैं परिवहन करने के लिए आते है पैसेंजर लेकिन कोविड में इतना मुश्किल से निकलना हो रहा है फिर भी आप इस बीमारी को रोकने के लिए कुछ उपाय नहीं कर रहें इनको साफ स्वास्थ रखिए जिससे हमारी सेहत बनी रहे